हम जो है कृषि और किसानों के लिए जो हमारे समुदाय हैं उनका समर्थन करते हैं और जो हमारा जो समर्थन है उसको प्राप्त भी करते हैं क्योंकि जो के हमारा जो समुदाय है उसका जो समर्थन है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है योगदान देता है हमें काफी तरह से सहायता भी देता है किसी और कृषि के बारे में जानकारी भी देता है किसानों को इससे काफी राहत मिलती है और उनमें बताया भी जाता है कि किस प्रकार से किस समय पर किस खेती को करना चाहिए कितनी मात्रा में बीज को डालना चाहिए कितनी मात्रा में जो है खाद को डालना चाहिए इस हिसाब से उसमें सभी जानकारी दी जाती है और समय समय पर बताया गया है कब उसमें निराई गुड़ाई की जानी चाहिए इसलिए जो है हमारे यहाँ पर जो उनका समर्थन है वह हम बहुत ही अच्छे से प्राप्त करते हैं और वह होना भी चाहिए